नेपालमे हमसब जे छै जनकपुर नेपाल देश जे छै ओ जाइ छियै तऽ ओमहर जनकपुर धाम के बहुत सारा आदमी छै ने लोक कहलक ओकर शादीमे बहुत भीड़ रहै छै ओतऽ बहुत दूर दूर से आदमी आबै छै तऽ ओकरा लेल जे छै हमसब बड़ा इच्छुक भेलहुॅं जे जाय के एक बेर जाय के देखब तऽ संजोग से घूमय के इच्छा भेल तऽ गेलहुॅं हमसब नेपाल तऽ जनकपुर धाम गेलहुॅं ओहिठाम भगवान आओर जानकी माता सीता माता के शादीमे ओतऽ ढेर सारा भीड़ ऊपर एरोप्लेन से जे छै पुष्प जे छै बरसाबै छै जखन बारात आबै छै ओमहरसॅं राम भगवानके तऽ ओहिके बाद पूरा ओकर विधि विधान से हमर सबके गाममे जे शादी होइ छै सेम तरीक़ा सॅं ओतय जे छै राम भगवानके आओर सीता माता के शादी होइ छै जेना हमसब भाड़ लए कऽ जाइ छियै डाल दौरा सब तऽ सारा चीज ओतऽ उपलब्ध रहै छै जे ई नहि होए छै जे ओतऽ शादी नहि होए छै जेना हमसब घरमे करै छियै सेम ओहि तरीक़ा सॅं होइ छै ओतऽ होइ छै ओहिके बाद सेखड़ा मंदिर गेलहुॅं ओतऽ माता रानी के बहुत बड़ा विशेषता छै आओर